मेरा सबसे बुरा शहर सफर बंगाल का रहा बंगाल के सफर में मुझे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहाँ के भजन में मेरे को कुछ खास मजा नहीं आया बे स्वाद सा खाना खाना पड़ा वो एक अलग ही तरह का तरीके से बनाते थे पता नहीं क्या क्या डालते थे वहाँ के सफर में लोगों से कई बार हमारी झगड़ा फसाद भी हुए लोग वहाँ पर अपनी ही अपनी चलाते हैं वहाँ के टॉयलेट्स में साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था वहाँ पर कई तरह के चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा